जतऽ तक दौड़के बात अइ ओहिमे हमर अहम योगदान अइ अभीतक जे हम अधिकसँ अधिक परिश्रम कऽ रहल छी जे हमर दौड़ कोना आगाँ बढ़ै आओर जेना जतऽ तक अइ जेना अभी हमसब जे छै कोनो बहालीसबमे जाइ छी या भरती सबमे जाइ छी तऽ ओतऽ जे छै अधिकतर अभी पहिने सबसँ पहिने रनिङ्गके काम पड़ै छै तऽ हमसब अपना गाममे जे छै पूरा मेहनत कऽ कऽ जे छै कोना हम आगाँ बढ़ी कोना हमर सेलेक्शन हैत आगाँमे या हम कोना हमर कोना ई टारगेट पूरा हेतै तऽ हम अधिकसँ अधिक मेहनत कऽ कऽ हम अपन गाममे जे छै मैदान छै हमरा गाममे उपलब्ध ओहिठाम हम अधिकसँ अधिक मेहनत करै छी इएह हमर दौड़ेक लक्ष्य अइ